शेयर बाज़ारि हिकिड़ो क़िस्मत जो खेल सम्झंदो आहियां मां जंहिं में अगरि जे इंसान जी क़िस्मत सुठी हुजे त ज़रूरु हू मथे अची सघंदो ऐं अगरि जो उनजी क़िस्मत ख़राबु आहे त उनखे बर्बादु थियण में बि को वक़्ति नथो लॻे त मुंहिंजी सोच आहे कि हिन बारे में कि शेयर मार्किट हिकिड़ो मां समुझा थो इनखे जूआ चवण ई सही आहे त जेतिरो थी सघे इनखां बचिजे हा ज़रूरु मां बि हिन में इंवेस्टमेंट या उनमें पैसा रोकिया आहिनि ऐं मूंखे हिनजो थोरो अनुभव बि आहे अगरि जे तव्हां लंबे समय लाइ इनते बीठा हुजो ऐं तव्हां वटि पंहिंजी मूड़ी आहे ऐं घर में पयी आहे ऐं इनखे अगरि जे तव्हां लॻाए करे वेठा आहियो त मां समुझा थो कि हिनमें अहिड़ो को नुक़सान थियण जी को उम्मीद कोन्हे जीअं जीअं समय अॻियां वेंदो तीअं तीअं तव्हां खे उनजो ज़रूरु बेनीफ़िट थींदो त इन में को वधारे घबराइण जी ज़रूरत नाहे पर हा अगरि जे तव्हां हिनखे ॿाहिरियां पैसा वठी करे ऐं उनखे तव्हां विझी करे वही रहिया ऐं कुझु समय लाइ लॉस थी वियो तव्हां ॿाहिरि निकरी विया त इहो जाम ख़तरनाक आहे इनखां तव्हां खे बचणु खपे हा मां इहो ज़रूरु सलाहु ॾींदुमि अगरि जे तव्हां वटि मूड़ी पयी आहे ऐं उनखे तव्हां खे बैंक में वेठा रखी वेठा आहियो लंबे समय लाइ त इनखां सुठो आहे तव्हां शेयर मार्केट में विझो त तव्हां ज़रूरु उनमां लाभ कमाईंदा